राजस्थान में कई पूजा स्थल है पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर है जयपुर में तेजा जी का मंदिर है रामदेवरा है आमेर में शिला देवी है बिड़ला मंदिर है इस्कॉन मंदिर है कृष्ण लल्ला मंदिर है ये सब चीज़ें लोगों को अपनी पहचान अपने समुदाय अपने धर्म के बारे में बताते हैं ताकि लोग बाग इनमें आएं इनकी आशावादी बने रहें कई लोग डिप्रेशन में जा चले जाते हैं क्योंकि वो सेवा पूजा नहीं करते अगर वो लगातार अपने धर्म से और इन सब चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे इनको अपने अपने इतिहास के बारे में बताता है जिसे ब्रह्मा जी का मंदिर अपने को ऊंटों का मेला ब्रह्मा जी का मंदिर अपने को इतिहास के बारे में बताया है तेजा जी का मंदिर हो गए तो वो तेजा जी की पूरी कहानी बयां करता है कि कैसे क्या हुआ था वो कैसे लोग देवता बने रामदेव जी का मंदिर तो वो सब कहानी बतातें हैं कि रामदेव जी राम लोग देवता कैसे बने